देखियौ छठि पाबनि जे करैत छियै तऽ एक दिन नहाइ खाइ छियै तऽ ओहिदिन नीमक खाइत छियै ओहिकेबाद फेर बिहान होइके सहैत छियै तऽ साँझमे खरना करैत छियै फेर नहाए सोनाएके तकरबाद फेर जे साँझकी अरघ होइत छै फेर सहैके पड़ैत छै साँझकि अरघ दिन भरि दिन सहै लऽ पड़ैत छै रातिमे दिनमे सुबह फेर पारण होइत छै तरुआ तरकारी बनाएके तब पारण करैत छियै पारण कऽ कऽ पूजा पाठ करि कऽ तकरबाद पारण होल तकरबाद से फेर से दालि भात सब्जी पापड़ तिलौरी पारण दिना बनै है तब फेर पारण करैत छियै पापड़ तिलौरी केला होइ छै फेर छठि पाबनिमे सूप पर चढ़ैत छै नरियल छोहाड़ा अथी ओहे पूरी पकवान ऊँखि फल फूल ए जे नरियल नेमो बहुते प्रकारके चलै है बनै है ओहिपर चढ़ै है सूप पर अँगूर खीरा केला बहुत चीज बनै है बहुत चीज चढ़ै है चढ़लाके बाद साँझमे अरघ उठल तकरबाद पारण भेल ओकरबाद से अपना सब पूजा पाठ आओर करिके तब कयलक फेर आगे आगे चलल तब तिलासङ्क्रान्ति भेल तिलासङ्क्रान्तिमे फेर सहल गेल फेर जे तिल चाउर चढ़ाएल गेल गोसाइ पितर कएल गेल तकरबाद फेर दीपावली आएल अथी आएल होली आएल शिवरात्रि आएल शिवरात्रिमे शिव पञ्चमीमे फेर ओहिमे धुप अगरबत्ती चढ़ल अथी अबीर चढ़ल लाइ मुढ़ी तिलबा ई आओर सब बनै है चुराके मुढ़ीके तिलके बदामके सब बनै है तकरबाद बहुते प्रकारके बनै है चुरा मुढ़ी दही पौरल गेल दही होल तब चीनी आएल ईसब बनल तकरबाद फेर अथी आएल शिवपञ्चमी आएल शिव पञ्चमीमे फेर चौरचनमे खीर पूरी तब अथी बनल चढ़ाएल गेल फेर कएल गेल फेर नीप पोतिके फेर चढ़ाएल गेल हाथ उठाएल गेल ओहिमे सेव समतोला जेना छठिमे लागल ओनाहिते इहोमे सबचीज होइत है जेनाकी ओहोमे हाथ उठै है दही पौरल जाइ है पूरी बनै है पकवान बनै है ओहोमे फल फूल सेव समतोला नेमो नरियल ई आओर सब पड़ल तकरबाद फेर आशीनमे नवरात्री कयलहुँ नवरात्रीमे दश दिन सहलहुँ दश दिन पूजा पाठ कयलहुँ फल फूल नवरात्रीमे पहिल दिन पंडीजी आएल पूजा कयलक अथी कलशा कलशा अनलक कलशा देलक ओहिपर नरियल नरियल अर दए के तब ओकरा भगवानके मनाएल गेल तब मनेलाके बाद ओकरा पूजा पाठ ओहिदिन से शुरू होइ गेल हमे अथीयो खेलहुँ अरबाइन फूले फूल फल फूल दश दिन तक खेलहुँ दश दिनके बाद दशमाँ दिन पारण कयलहुँ दालि भात तरकारी तिलौरी पापड़ तरुआ बैगनके तरुआ आलूके तरुआ कोबीके तरुआ ईसब बनाए ओनाएके तब पारण भेल तकरबाद नवरात्री खतम भेल तऽ फेर अथी आएल अथी दीपावली होइ गेल दीपावलीमे फिर फिर झोल झाल कयलहुँ तब पुरा केबाड़ी ओबाड़ी घर दुआर चुनटलहुँ चुनैट ओनैटके तकरबाद दीपावली मनेलहुँ अथी दीपावली मनेलाके बाद पहिले निकाललहुँ ओकरबाद दीपावली मनेलहुँ दीपावली मनेलाके बाद ओकरबाद तीन दिन कऽ बाद चुल्ही ओल्ही पारलहुँ चुल्ही पारिके बीड़ी ओड़ी बीड़ी ओड़ी जलेलहुँ आ तकरबाद चुल्ही आओर पैरके तब पाबनिके तैआरी कयलहुँ दीपावलीमे दिया आओर पुरा जलबैत छियै छै घर दुआर तऽ ओहिमे अपना सब साफ सुथरा करिके जलेलहुँ कयलहुँ दीपा अथी तऽ दीपावली मनेलहुँ बत्ती ओत्ती बारलहुँ बहुते तकरबाद अपन पाबनिके फेर गोर लागलहुँ लक्ष्मी पूजा मनेलहुँ लक्ष्मी पूजा मनाए कऽ लक्ष्मी जी आनलहुँ पूजा बनेलहुँ पूजा कयलहुँ आ ओकरबाद फिर पाबनिके सब ओहि दिन से फेर जोड़ा चित्ता करै लागल बिहारमे एहन बहुते त्यौहारमे होइ है बहुत चीज बहुत बहुत प्रकारके चढ़ैत है बनै है करै है तऽ ईहए सब